یقیناً گھریلو طور پر پانی کو فلٹر اور صاف کرنے کے لیے کئی آسان اور موثر طریقے ہیں ایک عام طریقہ یہ ہے کہ پانی کو ابالا جائے پانی کو کم از کم پانچ سے دس منٹ تک ابالنے سے زیادہ تر جراثیم اور بیکٹیریا مر جاتے ہیں پانی محفوظ ہو جاتا ہے ایک اور گھریلو ٹوٹکا یہ ہے کہ کپڑے یا ململ کے باریک کپڑے سے پانی کو چھان لیا جائے اگر کپڑے کو کئی تہوں میں موڑ کا استعمال کیا جائے تو پانی کی بہت سی گندگی چھان لی جاتی ہے قدرتی طریقے میں ریت کنکر اور کوئلے کا فلٹر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایک ایک صاف بوتل میں نیچے کنکر اس کے اوپر ریت اور پھر کوئلہ رکھ کر پانی کو آہستہ آہستہ گزارا جائے تو پانی کافی حد تک صاف ہو جاتا ہے ایک اور آسان ٹوٹکا نیم کے پتے یا مورنگا کے سوہجنا کے بیج استعمال کرنا ہے مورنگا کے بیچ کو پیس کر پانی میں ڈالیں یہ پانی کی گندگی کو نیچے بٹھا دیتا ہے اور پانی قدرتی طور پر صاف ہو جاتا ہے